हाँ नमस्ते नमस्ते अरे भाई हमको दुकान खोलनी है ये बीज भंडार की तो आपके यहाँ तो बहुत बड़ी दुकान होगी आपकी होलसेलर हैं आप नहीं नहीं हमें बीज ये बीज भंडार खोलनी है चूँकि यहाँ जो है हमको हर सुविधा चाहिए तो बीजों में इस समय जो आ रही है अब धान की बुवाई आएगी तो धान में क्या क्या है सुमन बासमती और ये आद्रा माने कई एसे धान हैं जो अच्छी उपज देते हैं तो सभी बरायटी का धान चाहिए इसकी बोरी कई कई किलो का आती है कितने कितने किलो का आती है कितना नहीं कई कई किलो का आएगी एक किलो से लेकर दो किलो चार किलो दस किलो बीस किलो

अच्छा और इसकी पूरी बोरी कितने की है बड़ी बोरी पाँच सौ चलो तब सस्ता है ठीक है

इस समय पैदावार में कौन अच्छा है धान नहीं बासमती दो हमें बासमती पैदावार में भी अच्छा होता है हाँ ना तो ये मोटा चावल भी चाहिए और नाटी वाला चावल महीन का महीन वाला जो है वो ये जो चावल आए उसके धान वही चाही जो बारीक धान हो ई सबका बरायटी अलग अलग दो और इससे जिससे हमारी ये और बीज में क्या रखते हो अरे बीज सब चाहिए ये भिंडी हुआ करेला हुआ सरसों ये सब चीज़ है सब चीज़ जो हर चीज़ हम पूरी बीज भंडार में सभी रखते हैं ना हाँ हाँ इन सब बीजों का संकलन करके उसका एक लीश्ट बनाओ आप लीश्ट बनाकर हम बता रहें हैं उसको आप कितने टन का आ जाएगा हम कितने तक माल दे सकते हैं कम रेट में बढ़िया अरे जिससे जनता का भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा हो भाई

ओके हाँ नमस्ते